असांजे उल्हासनगर में घणा इस्कूल ऐं कॉलेज आहिनि असांजी सरकारि घणी योजनाऊं बनायूं आहिनि जेके माइट ॿारनि जी फ़ी न था भरे सघनि उहे ॿार बि तैलीम हासिलु करे सघनि हुन लाइ सरकारि असांजी छोकिरियुनि जी त फ़ी ॿारहें दर्जे ताईं माफ़ु कई आहे ऐं छोकिरनि खां फ़ी ॾाढी घटि वठी वेंदी आहे ऐं जेके ॿार जेकी पढ़ाईअ में होशियार आहिनि पहिरियों पहिरियों नम्बर अचनि था हुन लाइ सरकारि हिक योजिना ठाही आहे जंहिं खे स्कॉलरशिप चइबो आहे उहा सरकारि हुनखे स्कॉलरशिप ॾींदी आहे जीअं उहे ॿार अॻियां तैलीम हासिलु कनि सुठे नमूने पढ़नि हिक सुठी नौकिरी हासिलु कनि पंहिंजो घर ॿार पाले सघनि ऐं पंहिंजे देश जो नालो करे सघनि